परिवारमे स्त्री पुरुषके काम काज बाँटल छै जे कि जे पुरुष छै ने जे घरके काम काजके छोड़िके बाहरके काम काज करैत छै जैसे कि हो गेलै खेत खलिहानमे जे अपन खेती वेती भए गेलै ओ सभ करैत छै जैसे कि बैलसँ दौनी होइत छै हमरासभके यहाँ तऽ बैलसँ दौनी वगैरह ईसभ जे हो गेलै से पुरुष करतै लेकिन जे घरके जे स्त्रीसभ जेने हमर मम्मीसभ जे भऽ गेलै ओसभ इएह काम करैत छै कि जैसे घरके खाना उना बनाबैके हो गेलै से करतै आओर घरमे जो हमरसभके जे भैँसी हइ गाय भे गेलै आओर बकरी दू तीन गो हइ ओकरासभके खियबैत छै जे हमरसभके मम्मीके काम हो गेलै एहिके साथ साथ घरके नीप पोत करना भी ओकरे काम रहैत छै मम्मिएके काम रहैत छै यहाँ तक मम्मीसभ हमर रहैत छै से जब गेस्ट उस्ट चलि अबैत छै तऽ कोनो वहाँपर मम्मिए सभके देखभाल करैके रहैत छै खाना उना देबैके खाना उना बनाबैके आ जबकि पापासभ जे रहैत छै से हमरसभके खेत खलिआनपर जे खेत उत खेतीबाड़ीमे जे काम करैत रहैत छै से काम करैत छै मार्केट उर्केट जाइके पड़ैत छै बाजार उजार जाइके पड़ैत छै तऽ हमर पप्पेसभ जाइत छै काहेके लेल मम्मीसभ हम लोकके न जा पबैत छै लेकिन आब हमरासभके लगैत छै कि एहिसभ मुद्दापर न आब तनिका चेंज होइके चाही काहेके लेल हमहूँसभ जब जब जब स्टूडेंटसभ जे रहैत छै ने जे विद्यार्थीसभ जे रहैत छै तेक जकरो दसमी पास करके जकर बाहर जाइ बाहर पढ़य जाइके भइ छै ओकरोसभके खाना बनाबयके पड़ैत छै तऽ ओकरोसभके सीखयके चाही मम्मीके साथ साथ रहिके मम्मीके हाथ काममे हाथ बँटाबयके चाही ओ सभ सीखैत छै अब लड़कियोसभ जाइत छै अब लड़कियोसभ भी सीखय लगलै बहुत लड़कियोसभ लड़कासभसँ कम न छै आ लड़की लड़कामे दुनूमे अब फर्क न भेलै आब आब ई सभ हमरा ख्यालसँ चेंज होइके चाही काहेके लेल कतेक कतेक जे विमानसभ जे रहैत छै जे विमानसभ जे लड़ाइ होइत छै ओसभ तऽ लड़कियोसभ कतेक उड़बैत हइ आओर लड़कोसभ उड़बैत छै तऽ लड़को सभपर खाना बनाबैत छै लड़कियोसभ लेकिन आब ओ भेदभाव न रहि गेलै जे कि लेकिन अभिओ हइ जे कि गाम् घरमे देखल जाइत छै कि जब मम्मीसभ अबैत छै तऽ मम्मीएसभ खाना उना बनेलक आओर पापासभ जे रहलक से घरके काम काज छोड़िके बाहरके काम पापा कयलक आओर घरके काम जत्तेक रहलक से से मम्मी कयलक ई सभ होइत छै जे हमरसभके बहीनो रहैत छै तऽ हमसभ जाइत छी अपने लऽ कऽ न खयली जब बहीन दैत रहलक तऽ बहीने लऽ कऽ खिएलक बहीन दे बहीने देलक खाइके लेल कहैके मतलब लेकिन अइसन न होइके चाही हमसभ रहैत छी तब मतलब चेंज होइके चाही मतलब कि हमहुँसभ अपनेसँ लऽ कऽ खा सकी हँ अइसन होइके चाही